हाँ बताइए क्या चाहिए आपको

पचास रुपए आलू हम लेते तीस रुपए एक किलो भी मैंगो चालीस जी साठ रुपए लेते भिंडी

नहीं नहीं नहीं हमारे यहाँ पर क्या है ना फ्रेश वेजिटेबुल आता है अभी आता है तो कल सुबह तक हम नहीं भेजते वो वेजिटेबुल हम अभी भी खतम हो जाए इसलिए हमारी जो प्राइस है बहुत ज्यादा है और वो हमारे अच्छे वेजिटेबुल हैं इसलिए बाकियों की ना दो तीन दिन बाद भेजते वो वेजिटेबुल ब रुक जाता तो यहाँ हमारी तो फ्रेस वेजिटेबुल रखते हैं ना इसलिए हमारी डिलीवरी भी घर में जा कर देते हैं डिलीवरी बॉय वेजिटेबल आप नहीं आ सकते तो इसलिए हमारे थोड़ा ज्यादा रेट है आपको और कुछ चाहिए कौन सी वेजिटेबल बताएँ मैं लिख दे रहा हूँ

तरबूज है केला है आप कोई भी कैप्सिकम है गाजर है बीट है सारे सब्जी है आप जो भी चाहिए ले सकती हैं

और

हाँ मैं आपको डिलीवरी कर लूंगी ना ना आप खुद आकर लेकर जाएंगे

हाँ आप फोन पे उधर कर लीजिएगा मैं यहाँ पर भेज दे रहा हूँ वेजिटेबुल हाँ हाँ रखिए